बे राइजोआरि दावबायनायनि गुनफोरा जाहैबाय जों गुबुन गुबुन आलदा आलदा राइजोफोराव दावबायबा जों गावबागाव राइजोनि माखासे राव एबा आसार खान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो सोलोंनो हायो एबा गुनखौ जों मोनथिनानै मोननो हायो मानो होनोब्ला गासैबो राइजोनि राव एबा आसार खान्थिफोरा गासैबो रोखोमसे नंजोबा जों बेफोरखौ मोनथिनो हायो आरो आंनि बायदिब्ला भारताव दावबायनाया मोनसे सेफथि एबा रैखाथि जेराव जों भारतआव दावबायनो हारसिङैबाबो हायो आरो नाथाय स' मोनसे माब्लाबा सादेनलि जों एक्सिडेन्टबो जाफ्लांनो हागौ जाफ्लाङो औ बेखौ आरो जों भारतआव दावबायनो हार्सिङैबाबो हायो